सभ दिन खाना बनबय छियै सुबहकऽ भात दालि भुजिआ पापड़ आलूके तरुआ परवलके तरुआ भिण्डीके तरुआ आ की कहय छै दूध आयल तऽ ओ औटलहुँ आ बच्चा आर कानल तऽ ओकरालऽ दशटा रोटियो सेकय पड़ैत छै आ की कहय छै एहि सभके अलावा किछु नहिए करय छियै हे वएह की कहय छै तब जाइ छियै बादमे तऽ फेर रातिके खाना बनय छै रोटी सब्जी